आं गोदोनि हिन्दिनि गोदोनि मेथाइफोरखौ मोजां नाङो बेफोर मेथाइफोरा दानिख्रुय गोदोनिया साबसिन आरो बांसिन मोजांसिन नाङो गोसोफोरखौ बा गुबुन गुबुननि गोबांनि गितफोर दं जेरै स्रिदेबि बिसोरनि गुबुन गुबुननि बिसोरनि गितखौ खोनासंनानै मोजां नाङो